بچپن سے ہی مجھے بلندیوں سے ڈر لگتا تھا چاہے وہ اونچی عمارتیں ہوں پل پہاڑ ہر بار جب میں بلندی پر جاتا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں گبراہٹ محسوس ہوتی تھی لیکن وکت کے ساتھ ساتھ میں نے اس خوف پر قابو پالا قابو پانا سیکھ لیا یہاں میں اپنے تجربات اور ان طریقوں ان طریقوں کا ذکر کر رہا ہوں جن سے میں نے بلندیوں کو کے خوف پر قابو پایا میرے لیے بلندیوں کا خوف صرف ایک احساس نہیں تھا بلکہ یہ ایک شدید فوبیا ہے فوبیا کی صورت اختیار کر گیا تھا جب میں کسی اونچائی جب میں کسی اونچی جگہ پر جاتا تھا تو میرے پیروں میں سنسنی اور دل میں خوف محسوس ہوتا تھا اس کی وجہ سے میں نے بہت سے موکعے کھو دیے اور بہت سی دلچسپ سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے پایا ایک بار میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑوں پر جانے کا مضبوط ارادہ بنایا میں نے میں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس خوف کا سامنا کروں گا میں نے اپنے آپ کو آہستے آہستے اونچی جگہوں پر لے جانا شروع کیا پہلے میں نے چھوٹی عمارتوں پر جانا شروع کیا پھر آہستے آہستے اونچے پہاڑوں کی طرف بڑا یہ طریقہ بہت موثر ثابت ہو گیا ہو ہوا کیونکہ میں نے خود کو وکت دیا کہ میں اپنے خوف کو سمجھوں اور اس پر قابو پاؤں